ہندوستان میں سب سے مشہور کھیل ابھی تو کرکٹ ہی ہے جو کہ میرا راشٹریے کھیل ہاکی کو مانا جاتا ہے لیکن ہم لوگ کے ہم لوگ زیادہ تر جو کرکٹ کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیونکہ اس میں لوگوں کا زیادہ ہی مطلب دل لگا رہتا ہے کرکٹ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے کرکٹ کو ہر گاؤں چوراہوں ہر محلے ہر گلی ہر کوچے پہ کھیلی جاتی ہے جو کہ ابھی کرکٹ کا جو سب سے برا سرمایہ مانا جاتا ہے سچن تندولکر بہت سارے دیگر دیگر کھلاڑی اپنے ماہرین جو ہیں اپنے دور کے بہت بڑے بڑے اسٹار کھلاڑی ہوا کرتے تھے تو ہر دور میں کھلاڑی جو ہے اپنے اپنے مہارت سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا کرتے تھے تو سچن تندولکر کے دور میں بہت سارے کرکٹر تھے آسٹریلیا کے رکی پونٹنگ گریم اسمتھ ساؤتھ افریکہ کے انضمام الحق پاکستان کے شاہد آفریدی شعیب اختر دیگر کھلاڑی منجھے کھلاڑی ہوا کرتے تھے تو ہر فیلڈ میں ہر دور میں ہر ایک نئے نئے کھلاڑی کا آغاز ہوا ابھی کے موجودہ کے منجھے ہوئے کھلاڑی وراٹ کوہلی روہت شرما مہیندر سنگھ دھونی جو ہندوستان کے مشہور پلیئروں میں نام بڑے بڑے پلیئروں میں نام آتے ہے ان کا ان سب پلیئروں کا بہت بڑا یوگدان ہے ابھی حال ہی میں ہم نے ہم لوگوں نے دو ہزار چوبیس میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا جو دیکھ کے بہت اچھا لگا سارے کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سب کا بہت بڑا یوگدان رہا اس لیے ہندوستان میں کرکٹ کو زیادہ تر لوگ فوکس کرتے ہیں اور کرکٹ میں ٹوٹل گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں کرکٹ ہر قسم کی کھیلی جاتی ہے ٹی ٹوینٹی ٹی ٹین جو کہ حال فی الحال میں دبئی میں ہوا تھا ٹی ٹوینٹی ٹی ٹین ون ڈے ہوتا ہے جو بیس اوور کا ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی جو کہ بیس اوور کا ہوتا ہے

ون ڈے جو پچاس اوور کا ہوتا ہے تو ان سبھی چیز ان یہ سب چیزیں کرکٹ یہ سب کرکٹ کی قسمیں ہیں اور کھیلنے والوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کھیل سکتے ہیں اور یہ میکسیمم آٹھ دس ملکوں میں کھیلی جاتی ہے اور یہ ہندوستان میں کرکٹ کا نام کرکٹ کا ہندوستان میں بہت بڑا نام ہے بہت بڑے بڑے کھلاڑی گذر چکے ہیں جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں اس کا نام بھی آج اتیہاس کے کتابوں کے پنوں میں موجود ہے جو کہ بہت ہی فخر کی بات ہے

ہمارے کھلاڑیوں کا بہت بڑا نام ہے کرکٹ کے اندر بہت بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے ہیں جو کہ فخر کی بات ہے ہندوستان کے ہندوستان کے لیے ابھی ریکارڈ جو حال ہی میں قائم ہوا ہے وراٹ کوہلی کا روہت شرما کا ایم ایس دھونی جو دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ میں ہندوستان کو ورلڈ کپ دیا تھا جو کہ بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے تو کرکٹ کی یہ چند باتیں تھی